हा मां वॉइस टू टैक्स्ट सर्विस जो उपयोगु कयो आहे कोई बि डॉक्यूमेंट खे डिक्टेट करे करे भेजण में आसानी थींदी आहे लेकिन हिंदी और सिंधी लैंगुएज टाइप करण में हुन जी हिकु प्रॉपर शब्द न उन में टाइप थी पाईंदो आहे त हिन सां दिक़त थींदी आहे वरी सां रीटाइप करिणो पवंदो आहे त हिनी वजह सां हिन ए आई जो यूस करे हिन टैक्नोलॉजी में और सुधार करणु खपे